ہاں ہم نے مذہبی کتاب پڑھا ہے آیت سلوک پڑھا ہے دوسرے مذہب کا کتاب نہیں پڑھا ہے ہم اپنے مذہب کا کتاب پڑھا ہے پڑھے ہیں قرآن مذہب مذہبی قرآن شریف مذہب منتخب حدیث پڑھا ہے قرآن شریف میں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے بہت اچھے میں نماز پرھنا چاہیے ہمیں ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں بوڑھے بوڑھے آدمی کو کی مدد کرنا چاہیے ہمیں دوسرے کی دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں اچھے قرآن سے اچھے اچھے کام کرنا چاہیے قرآن شریف میں بہت اچھی اچھی بات رہتی ہے دنیا کی خوبصورت چیز قرآن باتیں قرآن شریف میں موجود ہے ہمیں قرآن شریف سب دن پڑھنا چاہیے نماز بھی پڑھنی چاہیے ہمیں اور ہم پڑھتے بھی ہے ہم بوڑھے بچے جوان سب کو پڑھنا چاہیے کیا پتہ کل کیا ہو جائے گا مطلب سب کو پڑھنا چاہیے اور بہت اچھی اچھی چیز موجود رہتا ہے قرآن شریف میں پڑھنے سے ہم کو اور سب اور سب پتہ چلتا ہے اور ہمیں اور کا کیا کرنا چاہیے کیسے رہنا چاہیے کیسے لڑکا کو رہنا چاہیے لڑکی کو رہنا چاہیے کیسے اور منتخب حدیث حدیث بھی ہم کو بھی بتاتی ہے ہم تعلیم میں جاتے ہیں تب ہم وہاں پہ کیسے لڑکی کو رہنا ہے لڑکے کو رہنا ہے یہ کس کو کیا کرنا ہے کس کو کیسے رہنا ہے کس کو کیسے رہنا ہے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے